अमा फिसियो दाउ फिसियो आरो मोसौबो फियो आरो बोरमा बोरमा बेफोरबो माब्लाबा बेमार जालाय लाङो जाबाबो बे लोमजानायनिफोर मुलि होफैयो माब्लाबा माब्लाबा मोजां जायो आरो माब्लाबा थैयोबो बेफोरबायदि आरो नै बैसागु मागोआव जानो जमा जमा बायनानै सानै साथाम साब्रै बा दस जनजों बायनानै फिसियो आरो जायो आरो बैसागुफ्राव जों बर'आलाय बेफोरखौ जाखायो जुमायबो लोङो बेफोरखौ खाना जानोबो फिसिखायो आरो बर'फ्रा ओमफ्राय बेमार जाबा मा खालामो बेखौ डक्ट'रनिफ्राय भेटेनारिफोरनिफ्राय बिजिबो थुयोनो बेबा मा मा खालामो आंबो मिथिजोबलाय लाङाहाय बिदिखौ जोङो सोरबा जौ दौलाबायोनो आरो सोरबा माबा माबि होलाबायोनो बेबायदि होननाय खौनायो आरो जोङो अमा दाउवालाय अमा दाउवालाय जोंहा दा माब्रै माबासो दङ आरो दाउवाथ' दा बेमारानो जागासिनो दं जोंहा मुलि होबाबो हामाखै थैथारबावदोंसो मुलि होबाबो हामा आरो आरो माबा थैनायखौ आरो माथो खालामबावनो थैबाय अबेबाखौ जाबाय अबेबाखौ गाहरबाय बेबायदि खालामबाय थैथारनायखौ गाहरबाय एसे एनै थेनथावनायखौ बुथारनानै जादों आरो बे थैखानायफोरखौ गारहरबाय अमा दाउनि भेटेनारिफ्राथ' फैयोना फैयाथाय भेटेनारिफ्राबो फैयो फैनायालाय मुलि होफैयो आरो बिजि थुफैयो बिसोरबो बे मोसौफोरखौबो थुफैयो अमाखौबो थुफैयो ओमफ्राय दाउफोरखौबो मुलि होलाङो होमबाबो अबेबा जानायफ्रा माबाहाय हामथारा बेफोरबो जाखानायफ्रा बे एसे एनै जायैनि सिगांफोर होबासो थाबायबायगोन नामा बेफोरखौ मिनथिला आरो दुब्लियावथ' जोंना लामा खाथिबाबो थाङा दाउवा बै बोरमायालाय थाङो बोरमाखौ एक्के खानानै दोनजोब थारनांगौ आरो साजों मालायनियाथ' हाबफैयो बारिफ्राव होनबाबो होनानै हरो जोङो मालायनिफ्रा मालायनिफोरा हाबफैनायखौ जों होनानै हरो आरो होनबाबो जोंहा खाजोबो आरो फोथारफ्राव बिदिनो हाथर फिसाफोरजों गनफोरजों खुबैलाहरो मालायनि हाबफैबा होनबाबो थैजासेखौ खालामा आरो ओरैनो खुबैलाबायनानै हरो जोंनाथ' खाजोबखायो बे दुब्लिफ्राव खाथिफ्रावलाय माइ गायनाय दंनालाय बेफोरखौ खानानै दोनो जोङो